हांवें जिणेंत खूब अणभव म्हत्वाचें अणभव घेतल्या आनी ते म्हाका सदांच प्रेरीत करता जेन्ना तूं खंयच्याच प्रोब्लेम फेस करता तेन्ना तुका तें कशें हँडल करपाची अशी ताकत तुका तुज्या आंगांत भितर दिता आनी जे प्रसंग तुज्या भितर तूं तुजेर येता तें कशें तूं ताचे समोर वता हें बी तुका कळपाक जाय आनी दुसऱ्या पावट तसलें प्रसंग तुज्या तुज्या कडेन येवपाक जायना हाजें बी तुका तें कळपाक जाय आनीक दुसरें म्हणल्यार

आयल्या तेन्ना तुका कोण पावता अशें करून आनी तें तुका प्रेरीत करता की तुका अशा तरेन तूं तुजें करता